ان دنوں بچے سب سے زیادہ موبائل پہ گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں اب کے بچے پہلے کے بچوں کے طرح جو کھلی ہوا میں جو گیم کھیلا جاتا تھا وہ سب نہیں کھیلتے جیسے فٹبال کرکٹ اور بھی بہت سارے ایسے گیم ہوتے تھے جو کھلی ہوا میں کھیلے جاتے تھے وہ نہیں کھیلتے ہیں اور اب جو ہے کہ سارا کھیل جو ہے موبائل پہ ہی آ گیا ہے جیسے کرکٹ فٹبال لوڈو چیس اور بھی بہت سارے گیم ہیں جو موبائل پہ کھیلے جاتے ہیں جن جو بچے اس موبائل پہ ہی زیادہ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور سب سے زیادہ بچے موبائل میں فری فائر پبجی یہ سب کھیلنا پسند کرتے ہیں اور جس کے کھیلنے کی وجہ سے اس کے صحت پہ غلط اثر پڑتا ہے جیسے ان کے صحت پہ یہ ہوتا ہے کہ موبائل زیادہ دیکھنے یا کھیل گیم کھیلنے کی وجہ سے آنکھوں میں پریشانی آنا تھیک ہے نا چڑچڑا پن آنا بچوں میں دماغی سنتولن کھول مطلب کھو جانا بہت سارے ابھی سوشل میڈیا نیوز پہ ایسا نیوز آتا ہے کہ پبجی اور فری فائر کھیلنے کے وجہ سے بچوں کا دماغی سنتولن کھو گیا ہے تو یہ چیز بھی سب پیرنٹس جانتے ہوئے بھی بچے سب یہی سب کھیلتے ہیں پھر بھی اور اس کے باوجود بھی لوگ بچے ایک گیم کھیلنا ہی پسند کرتے ہیں موبائل پہ ہی گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں موبائل پہ یہی گیم پبجی اور فری فائر کھیلنا پسند کرتے ہیں